माबा आं खिन्थु संनाय खावनाया अबसे आं बिराथ टाइमखौ लायो ओमफ्राय जिखुनो मेगि संनाय माबा संनाय एखनबा आं बे रुनाय मानायखौ रोङा नालाय एखनबा फिसौफ्रा खिन्थालाङो यै आबै ओरैबादि सुनांगौ ओरैबादि संनांगौ होननानै फोरोङो खिन्थु मेगि संनाय माबा संनाय आंथ' बारा रोङा बुरि मानसि बे फिसौफ्रा यै आबै ओरैबादि रुनांगौलै ओरैबादि संनांगौलै एखनबा गाइखेरबो होनांगौलै खथ्थ' गोथाव गोथाव जायो एखनबा नै बे माबाया आसार होन आसार बादि थायो बेखौ होनांगौ होननानै बुङो आमफ्राय आंहा बावो फिसौफ्रा मालाय एसे एनै रोङो नालाय जानाय लोंनायखौ मालाय खिन्थायो आर बेवनाय ओंख्रि ओंखाम संनायाबो एखनबा मस्ला मिस्लि बो अनेकथा ना बेदर संनायावबो बुद बहुत बुस्थुखौनो होनांगौ नालाय एखनबा जोंहा बावो बुरि मानसि नालाय एखनबा ओंख्रिया थावाबा रागा जोंसैलाय उमुगा होयाखै फोरलाया होयाखै थोद नोंनि ओंख्रिया बारा थावाखै एखमबा संख्रि बाबो ओरै होननानैबो बुंलाङो दा बेवनो होद आं संनाया जायाबा नोंसोर संनानै जादो एखनबा आं बिदि होनो आर एखनबा गोथाव जाबा खुसि मोनसैलाय न'नि फेमिलि जि बुरजाखा जोंनिया जानाय लोंनाया मानसियाबो जोबथाया मानसि फैनायाबो जि आलासियानो खयबार जे साहा फुदुंनांगौ गाइखेराबो नांगौ ओमफ्राय बे समावबो गाइखेरा साफाद आ मेलायाबा गोसोम जायोना थावला एसे एनै बोराइ मोजां साफादखौ लाबोदो होनबा साहाफोरखौ जानाया जोंहा गोथाव मोनजायो दाम गोसानि लाबोबासो गोथाव हाय साहाफ्रा होननानै आं बुंहैयो नंगौलै आर एखनबा बोरायानो आलुखौ लाबोयो गेसाव गेफ्ला ओंख्रिया संजाला आलुखौ सिङाव गोसोम थायो ना बायनानै जानाय सम सम दा न'नि आलुवाथ' गैथ'ला सिजेन लायै सिजेन सो थाखायो जों गैयै मानसिया ओमफ्राय जेलानाखि आलु गायबा बे समावलाय गोथाव जायो बे समाव बिनि थाखायनो जों गावबागाव लायना माबा गायना लायो ओमफ्राय बि दा नै हाथायनि आलुवाथ' एखनबा जाजाया बायदिसिना मोनामो गेस बादि जायो आमफ्राय बाजाफोर एवबाबो गोरा गोरासो थायो दा बिनिखाय जों गावनि खस्थजों गाइयो जों दिसि आलु होनो बेखौ जों गाययो ओमफ्राय बे समावबो हौवा हिनजाव बोराइ बुरि जोंहा आलि खोयो जथ्न' खालायो आर बेयाव मा जथ्न' लानानै बे जोगोनार फिथाइआबो बेगराबो जों गायनानै होयो आर बेव एसे फिथाइआ मोनजायो दा बेवनो जों मैगंखौ सम सम बारा बायनाङा आर नै अनेकथा बुस्थुखौ जों गाइयो थाइबें गाइयो ओमफ्राय माबा सबाइ बिमा बानथाव आमफ्रायानि अल फिथाइ ओमफ्राय ओह माबा माबा फिथाइ जों बेखौनो गाइयो ओमफ्राय नै मटर गाइयो जों बिराथ खस्थ' खालायो जों पाब्लिक जों ओह जोंनि पाब्लिकआ दा बे खस्थ' गायनायखाय जोङो रेहाय जायो दा बेखौनो आरो बेनि फिथाइखौनो जों खानसै ओमफ्राय मुलि होन लोगो लोगो जों संजाया साननै सानथाम दोननानैसो बे मुलि फिथाइआबो खाजायो दा बेयावसो जों सानसेनि होनायखौ खाजानाया मानसिनाव होनो बेमार जायो जाजाया बुस्थुखौ मुलि होन लोगो लोगो बिफोर फिथाइखौ दाखा होननानै जोंखौ फोरमायो दा बिनिखाय जों साननै सानथाम दोननानैसो बै फिथाइखौ जों खानानै जायो दा मुलियाबो अनेकथा बिराथ खरा खरा ना बे मुलि होयाबानो एम्फौ जाजोबो एम्फौफोरबो जानानै एकदम फिथाइआ मारैबा राखं राखं खालायो खम जालला आजिखालि मुलि होयाबानो ओमफाय जोंनि मैगंआव मोनसे खम बारा मोजां मोना बांद्रायबो होनाङा एसे होबासो दा फिथाइआव एसे गुरै जायो ओमफ्राय बांद्राय मुलि होबा गोरा गोरा राखाव राखाव ओमफ्राय मोना दा बिखौनो जों न'निखौ जों बेखौ खानानै जायो दा बिनि थाखायनो जों बिराथ खस्थ' खालायो आरो संनाय खावनाय फेमालिआबो जि बुरजाखा आंनिया एखबा संनायावबो एसे लेट जायो बेयावनो फिसा फिसौनिबो मथा मथि सात जन फेमेलि जोंहा खस्थ' खालायनानै जों जायो दा मैगङा जों नआव बांद्राय बायनानै जाया न'नि दालि आबर गाइयो फोर्ला गाइयो अनेकथा बुस्थु गाइयो जों बायनानै बारा जानाङा दा बिदिजों जों सलियो